अभी जे छै बच्चा सभकेँ पढ़ाना लिखाना चाही इसकुल भेजैके चाही इसकुलमे कमसँ कम मैट्रिक इन्टर करना चाही ओकर बाद जे छै कभी भी बच्चाकेँ पन्द्रह सालसँ पहिले कहीँ भी कारखाना ईंटा भट्ठीमे नहि भेजना चाही आ ओकर बाद जे छै मै पढ़ल लिखल रहै छै तऽ कभी भी टेन्शन नहि रहै छै कमाबैके बच्चाकेँ कमसँ कम इन्टर तक पढ़ाना चाही कभी भी दोसरके दोकानपर ओ होटलमे ई होटलमे नहि लगाना चाही माय बापके इसभपर ध्यान देना चाही कभी भी बच्चा सुखसँ रहतै तऽ तभी रहतै जब तक कि बच्चा पढ़ल लिखल रहतै कहीँ भी बैठि कऽ कमाए सकै छै जिन्दगीमे तब तरक्की करतै जबकि बच्चा बढ़िआँसँ दिमाग लगाए कऽ पढ़ि लेतै पढ़तै अपना बिजनेस करतै चाहे किछु भी करतै तब टेन्शन नहि रहतै ओकरा बच्चाकेँ कभी दोसरके दोकानपर नहि भेजना चाही पढ़य लिखयपर ध्यान देना चाही कमसँ कम अन्तिमसँ अन्तिम मैट्रिक परीक्षा तक ओकरा करना चाही ओकरासँ जादा भए सकै तऽ आओर बढ़िआँ वाली बात छै इसभ पर मम्मी पप्पाके ध्यान देबयके चाही इसभ ध्यान नहि दै छै गारजियनसभ अभी जे छै कमबयके सुभ हिसाब सभ देखय खातिर भेज दै छै कहीँसँ कहीँ दिल्ली पंजाब बाहर बैंगलौर भेज दै छै